रोजी रोटीकेलिए पढ़ाइ करलिए पढ़ाइ करैके बाद पहिले गाममे ही पढ़लिए गाममे पढ़िके मैट्रिक पास केलिअइ ओकरबाद फेर गामसँ ही इण्टर पास केलिअइ ओकरबाद फेर हम बाहर चलि गेल रहिए भागलपुरसँ ही डिप्लोमा केलिए पॉलिटेक्निक ओकर करैके बाद फिर जॉबके तैआरी करऽ लागलिए बहुत परिश्रम केलिए तऽ फेर नहि भेलै जॉब तऽ प्राइवेटमे गेलिए प्राइवेटमे बहुत दिन जॉब केलिए दुइ तीन साल वहाँपर जॉब करैके बाद बड़ा मेहनति होइ रहै बहुत तकलीफ होइ रहै ईसब काम देखैके बाद काम करैके बाद अच्छा नहि लगै रहै जे अपना आपमे मतलब बड़ा दिक्कत होइ रहै फेर धीरे धीरे कोशिश केलिए पढ़ाइ जारी रखलिए आओर ओकरबाद जे छै फॉर्म अप्लाइ केलिए अपन बिहारमे ही तऽ यहाँ पर बेल्ट्रॉनके एक सँस्था छै बेल्ट्रॉन जाहिमे हमसब अभी कार्यरत छिए आओर ओकरेसँ हमरा आओरके रोजी रोटी चलै छै अभी फिलहाल तऽ कॉन्ट्रैक्टपर हमसब काम करै छिए आओर बादमे कि छै आगे भी तैआरी चलि रहल छै जे किछु आओर करल जाए एहिमे आओर कोशिश रहतै जे मतलब इहोसँ किछु बढ़िआँ करल जाए जेकि बढ़िआँ होइ पेमेन्ट भी बढ़िआँ होइ हर चीज अच्छा हेतै ओहिसँ फाइदा छै हमरा आओरके जे जतेक पेमेन्ट रहतै ओतना ओहि अनुसार रोजी रोटी बढ़तै अच्छा इसकुलमे पढ़ाइ लिखाइ हेतै बाल बच्चाके आओर कि इएहसब चीज छै आओर रोजी रोटी तऽ इएह काम धन्धा आओर करै छिए अपनो खुदके काम करै छिए करै पड़ै छै जेकि नहि करबै तऽ किछु कतऽसँ फेर पइसा आओर अएतै इएहसब चीज छै जेकि खुदसँ करऽ पड़बे करतै आओर किछु उपाय हमरा आओरके आओर दोसर बात जे छै अभी फिलहाल छिए काम करै छिए प्राइवेट ही करै छिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिसपर